आं कोण उलयता हां सारकें सांगा तुमी कोण उलयता तें आं नांव किदें तुमचें आं आतां याद येयली आं

हय हय

आं कुट्टाळच्यान वचपाक सोदता तुमी आतां आतां पूल जाला म्हणटगीर त्यो कुट्टाळच्यो ज्यो लोकल बसी आसा त्यो गोवा वेल्लाच्यान भायर सरता सद्द्यां आं त्यो ओल्ड रोडा वयल्यानूच वयता हय हय हय आं आं गे गे पूल हय आक्षी ना भितरल्यान वयता त्यो भितरल्यान आक्षे वयता थंयच्यान मागीर भायर सरता त्यो गोवा वेल्ला ना ना ना तेज्या पयलीं आनी एक खुर्सा कडेन म्हणोन एक स्टॉप आसतलो बांबोळे हॉस्पिटला पयली एक हॉस्पिटला देंवच्या पयली एक खुर्सा कडेन म्हणून एक स्टॉप आसा थंय देंवप ना हय थंय देंवपाचें ना फुडल्या स्टॉपार आं फुडल्या स्टॉपार देंवपाचें हॉस्पिटल बांबोळे हॉस्पिटल म्हूण आसा थंय हय थंय देंवपाचें ना ना ना ना थंय खुर्सा कडे देंवपाचें ना थंय सारकें हॉस्पिटलांत कडेन बस स्टॉप आसा थंयच देंवपाचें प्रायवेट बसी ना फक्त कदंबात आसा आं हय हय हय कॉन्डक्टर सांगतलो देंवपाचें खंय तें आं